भारताव माखासे गोनांथार नेसोन आरो दावबायारिफोरनि गोसो बोग्रा जायगाफोरा जाहैबाय ताज महल ताज महला उत्तर प्रदेशनि आग्रानि यमुना दैसानि सायाव दङ बे ताज महलखौ जिद'जौ थामजिसे इं मायथायाव मुगल सम्रात साहजाहाना गावनि बिसि मुमताज मेहेलनि मुङाव लुना गालांदोंमोन मोनसेया जाहैबाय शिमला शिमलाया जाबाय शिलं मोनसेया जाहैबाय शिलं शिलङा जाबाय मोनसे हाजोआरि दावबायारि ओनसोल शिलङा जाबाय सा सानजा भारताव थानाय मेघालया मुंनि मोनसे हादोरसानि राजथावनि बेयो सानजा खासि हाजो जिल्लानि सदर थावनि शिलङा भारतनि गेजेराव थामजौ थामजिथि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे नोगोर जायनि सुबुं अनजिमाया से लाख ब्रैजिथाम रोजा नैजौ नैजिगु नैरोजा जिसे माइथायनि सुबुं अनजिमा साननाय बायदियै शिलंखौ सानजा स्कटलन्ड होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो मानोना बेयाव गुसु आरो सिदोमा अखानि थासारिया गोबां नुनो मोनो जायनि जाहोनाव शिलंखौ सानजा स्कटलेन्डनि होननानैबो मिथिनाय जायो शिलङाव आंबो खनसे थांखांबाय बिराद मोजां जायगाया ओमफाय ओरै मेघालया थाबाय मेघालयाबो बिराद मोजां मानो होनोब्ला मेघालयाआव गोबां रोखोमनि फिथाय सामथाय आरो जाग्रा मुवा नुनो मोनो आरो काशमिरावबो आफेल फिथायनि काशमिर काशमिरा जाहैबाय सा भारताव थानाय मोनसे जोबथा नोगोर जाय जायनियाव आफेल फिथाय मोननो हायो आरो फिथाय सामथायनि जोबोर गोबां बिबां मोननो हायो